बचपन तऽ सभके यादगार होइ छै मगर हमर सभके किछु अलग ही यादगार रहै हम आओर हमर दोस्त गौतम दुनू आदमी एहन मित्र रहिऐ कि अगर खानो खाइत रहिऐ तऽ एके साथे सुतितो रहिऐ तऽ एके साथे सुतैत रहिऐ आ मारो खाइत रहिऐ गार्जिअनसँ तऽ एके साथे मारो खाइत रहिऐ एकदिन हम सभ गेलहुँ पोखरि नहाबै कऽ लिअऽ जहिमे हमसभ बहुत देर तक नहेलहुँ आँखि ताँखि पूरा लाल भए गेल रहऽ तऽ गौतमके पप्पा उम्हरसँ आएल आओर हमरा सभके देख लेलक नहाबैत तऽ हमरा सभकेँ ओतऽसँ पकड़ैके लिए दौड़ल तऽ हमसभ भागि गेलहुँ बहुत दूर चलि गेलहुँ तऽ फेर हमसभ साँझमे घर एलहुँ आओर छत पर हमसभ छिपल रहौ तऽ प कोनो ने कोनो सूत्रसँ हुनका पता चलि गेलै कि हमसभ छत पर ही छिऐ तऽ एलै उम्हरसँ डन्डा लए कऽ आओर हमरा सभकेँ भरि पेट मारलक एतबा मारलक कि दू दिन तक हमसभ घरसँ निकलैत नहि राति भरि रहलहुँ लेकिन एहिसँ एकटा फायदा ई भेल जे कि दू दिन हमरा सभकेँ इसकुल नहि जाए पड़ल तऽ इहो खुशी रहऽ मनमे दू दिन इसकुल नहि जाए पड़ल मारिसँ